मिकी ते बड़ा गै शैल लगदा कुसै दी मदद करियै आं'ऊ ते सोचनी के बड़ा अच्छा कम्म होई गेआ मेरे हत्थैं इक जिसलै लोक बूहटे छुह्टे लांदे तां मिकी ते सद्दी लैंदे आखदे दिक्खी लैओ साढ़ी थोह्ड़ी बौह्त असें थोह्ड़ा बोह्त समझाओ कि जियां तुसें अपने बाग लाया हा ते थोह्ड़ी नेईं साढ़ी बी मदद करुड़ो आंं'ऊ में आ'ऊं फ्ही उनें गी सनानी होन्नी कि जगह साफ रक्खनी जेह्का गोहा होंदा इं'दे मुंडें दिंदे रौंदे रौह्ना उसी गोड्डी छोड्डी बी दिंदे रौह्नी पानी दैयै'रना इंदियां जेह्कियां टालियां होंदियां निक्कियां निक्कियां जेह्कियां थल्ला ओह् ओह् बी शैल कटदे रौह्नियां फ्ही हैल शैल देइयै पानी छानी देइयै उं'दी शैल जिसलै होइयै जमीन पकड़ी लैन ते उसदे बाद च गोड्डी बी दिंदे रौह्नी उ'नें टैम टैमें जिसलै गोड्डी दी जरूरत होऐ ते गोड्डी देई ओड़नी घाह् शाह् तालु ओड़ना ऐसा नी होऐ कि घाह् गै फैली जा ते बूहटे बचारे कलमाई जंदे अवा उं'दी बी पूरी देखभाल करनी कुतै घाह् किश कोई खाई नी जा इसदिया गल्लै ओह्दे मुंड जेह्के पराने चा'ऊं होंदे ओह् टकाईउनें ओह्दा नै बी बूह्टें बड़ी राक्खी होंदी ओह्दै ने बी जोह्के डंगर छंगर फिरदे तां ओह् बी थमोई जंदे बिंदग तां गै उं'दी थोह्ड़ी सेवा करना पौंदी बूह्टें बी कोई ममूली गल्ल नी ऐ कि बूह्टे लाउने ते फ्ही बस इक बारी लाउड़े ते फ्ही दिक्खे नी ते इ'यां थोह्ड़े होंदे बूह्टे उं'दे आस्तै उं'दी सेवा करना बी जरूरी ऐ